अॼुकल्ह आधुनिक जे ज़माने में टेक्नॉलोजी मदद सां असांजो चिकित्सा क्षेत्र जाम वधी रहियो आहे लॉकडाउन ऐं कोविड नाइनटीन जे करे सभु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे घर में बंदि हुआ ऐं सिर्फ़ु इस्पतालि ऐं डॉक्टर ई कम पिया करनि ऐं टेक्नॉलोजीअ जी मदद सां सभिनी जे लाइ जाम सवलो हुओ त उहो पंहिंजे घर मां न निकिरी करे बि पंहिंजो इलाज कराए पिया सघनि डॉक्टरनि सां सलाहि करे फ़ोन ते ई दवाई गोरियूं वठी पिया सघनि ऐं इहा जाम सुठी ॻाल्हि हुई मां बि पंहिंजे डॉक्टर सां सलाहि फ़ोन ते ई पियो कयां ऐं गोरियूं दवाऊं वठां पियो त हिन सां असांजी जाम मदद बि थी ऐं जेके माण्हू इस्पतालि खां परे रहंदा हुआ हू गांव में रहंदा हुआ हुननि जे लाइ बि हुनजे लाइ त सभिनि खां फ़ाइदे वारो हुओ हिनखां पोइ ऑनलाइन जे मदद सां अगरि मां कहिड़े ॿिए शहर में वञां थो घुमणु ऐं हुते मूंखे क्लीनिक जी ज़रूरत थी पए त मां पंहिंजे फ़ोन ते ई ॾिसी थो सघां त कहिड़ो क्लीनिक घणे लॻे ताईं खुलियो आहे ऐं कहिड़ो डॉक्टर मूंखे किथे मिलंदो ऐं कहिड़े टाइम ते मिलंदो त ही जाम सुठी ॻाल्हि आहे ऐं फ़ाइदे वारी ॻाल्हि बि आहे डॉक्टरनि जे लाइ बि ऐं असांजे लाइ बि